हैलो हँ सर कैसे हैं ऐं वही सर मैं मैं प्रेम सर क्रिकेटके बारे मे सर कुछ कहना था जी जी जी मैच मैच डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर सर मैं पहले खेलता था ना तो अब अब जो है ना वहि स्टेट लेवेल पे आ गया तो मुझे ऑफर ऑफर आई हँ हँ हँ बिसरि बिसरि गेलिए अहाँ मतलब अहाँ कॉलो नहि करैत छियै नहि नहि नहि नहि एना बात नहि छै सर हम तऽ अहाँके कतहुँ रहब अहाँके बिसरब थोड़ू नहि यौ सर अहाँ इम्हरे इम्हरे तऽ टेस्ट केलकय यऽ बुझलिए तऽ अफगानिस्तानसँ ओ दोसर ई ई हँ यूरोप यूरोप यूरोप महादेशके तरफसँ बहुत जादा इतना बढिआँ मत पूछु इतना व्यवस्था बढिआँ रहै बस एकटा आदमीसँ पल्ला पड़ि गेल रहय जे परेशान करि देलक

हँ करा दिऔ

कहू हम तऽ सोचि रहल रहि कि आई पी एल आब डाइरेक्ट खेलबे कमसँ कम एबय तऽ

एहि बेर तऽ चेन्नईकऽ जे ओऽ रहिए टीमकऽ बढिआँ बढिआँ नाम छियै जे कनि इन्जर्ड रहय ओकर जगह पर लेबय हम सत्रह करोड़मे बिकले हन सोचैत छियै नहि सत्रह कमसे कम पन्द्रहो करोड़ लऽ खरीद लिअ ताकि एक सालमे जे कमाइ खा पीकऽ खतम करि दियै ठीक ठीक छै टाइम पूरे यऽ धन्यवाद ठीक ठीक